اگر میں آپ کو میرے ایک سیاح کے ساتھ منفرد تجربے کے بارے میں بیان بتاؤں تو آپ کو بہت ہی اچّھا لگے گا میں ان سیاحوں سے اپنے علاقے سے باہر کشمیر اور اجمیر جیسی نئی جگوں کے بارے میں بہت ہی معلومات حاصل کی جیسے انہوں نے وہ سیاح میں جو آپ کو تجربہ بیان کرنا چاہ رہی ہوں اس اس سیاح کے ساتھ تو وہ کشمیر کی تھی اور وہ اس نے مجھے کشمیر کے بارے میں بہت ساری چیزیں بتائی کہ گرمیوں کے موسم میں کشمیر میں سیلاب آ جاتا ہے جس کی وجہ سے تھوڑا بہت زیادہ تو نقصان نہیں ہوتا لیکن سب لوگوں کو عادت ہے اس لیے تھوڑا بہت ہی بہت ہی کم نقصانات ہوتے ہیں اور یہاں پر بہت ہی اچّھا سردیوں کے موسم پورا بہت ہی اچّھا موسم ہوتا ہے اور بہت ساری ہر دنیا کے ہر ممالک سے بھارت سے اور یہاں پہ سیّاح آتے ہیں اور بہت ہی وہ اچھا لگتا ہے جب سیاح آتے ہیں یہاں کی چیزیں خریدتے ہیں اور اس اسی طرح میں میں ایک اور سیّاح کی بات کروں تو وہ تھی اجمیر کی سیاح انہوں نے مجھے اجمیر کے بارے میں بتایا انہوں نے بتایا کہ جب اجمیر میں عرس بھرتا ہے تو بہت اچّھا لگتا ہے بہت ساری دکانیں لگتی ہیں دکانیں میں ہر چیز ہوتا ہے وہاں سے سب مسافر جو آتے ہیں اجمیر سفر کے لیے زیارت کے لیے وہاں سے گھر جانے کے لیے بہت ساری شیرنیاں اور گلقند اور بہت ساری چیزیں اجمیر کی لے کر جاتے ہیں اور اسی طرح انہوں نے اجمیر میں بتایا کہ عرس کے دوران اجمیر میں بہت ساری جو اجمیر میں وہ بہت خوب بڑے بڑی دیگوں میں وہ پکتا ہے تا کہ مسافر کھا سکیں وہاں پر فری میں کھانا مہیا ہوتا ہے مجھے یہ سن کر بہت اچّھا لگا اور میں اپنے دونوں سیاحوں سیاحی فرینڈ سے میں دوستی کر لی اور میں نے کہاں میں اور گھومنے کے لیے انشاء اللّہ اجمیر اور کشمیر ضرور ضرور آؤں گی کیونکہ آپ نے مجھے اتنا اچھا جو بتایا اور میں ان سے وعدہ کر لیا اور پھر میں اجمیر اور کشمیر جانے کا اردہ کر لیا گھومنے کے لیے